میں نے ہیولس کا گیزر خریدا تھا یہ بہت اچھا نکلا ہے ماشاء اللہ اور پانی بہت جلدی گرم کر دیتا ہے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس سے اور بہت ہی اچھا ہے بہت جلدی پانی گرم کر دیتا ہے اور میرے ماشاء اللہ پیسے وصول ہو گیے اس